सरकार कि बच्चा सब अब पढ़े लिखे जाइ छै आओर गाड़ी बस चलै छै कि रोड जाम हो जाइ छै लोगके एथी हो जाइ छै रोडके साफ सुथड़ा से रहै आओर गाड़ी बस साइडमे लगे कि बच्चा सबकेंँ चलैमे तफलीक नहि होइ नहि होइ

आओर साफ सुथड़ा सुन्दर बनाके रखे आओर गाड़ी बसके सुविधा अच्छासँ रहै नहि